असांखे ॼाणु मतिलबु नांग जे कटण ऐं कंहिं बि कीड़े जे कटण जे उन खे पहिरियूं सभ खां पहिरियूं साबुण सां धोई करे साफ़ु कजे पोइ उन खां पोइ डेटॉल सां चङी तरह वॉश करे को बि इन जो क्रीम हणाए लॻाए छॾिजे जीअं असांखे अॻे हली करे सुरक्षित रहूं को बि असांखे हुन जो ज़हर असांजे शरीर में न फैलिजे